हँ तऽ बिदेश्वर स्थान की करै लऽ आएल छियै अहाँ तऽ बिदेश्वर स्थानमे दर्शन करै लऽ आएल छियै अहाँ तऽ अहाँ कतऽ से आएल छियै अच्छा ओ जगहके नाम की कहलियै बी बिदेश्वरस्थान जे छै ने अहाँ झञ्झारपुरसे

ओ जगह पे अहाँ उतरि जाएब मरवा पे जगह पे ओतऽ कहबै अहाँ कि बिदेश्वर स्थान जयबै हम बिदेश्वर स्थानमे अहाँके बहुते किछु मनोकामना अहाँके पूरा हाएत अगर आबि गेलहुँ एकबेर तऽ ओ बिदेश्वर स्थान तऽ विदेश्वर स्थान जे छै बाबा भोलेनाथके मन्दिर छै ओहिमे सभे हजारो आदमी अबैत छनि अपन अपन कामना लऽके मनके कामना लऽ कऽ तऽ ओहिमे सबकऽ पूरा होइत छथिन तहि दुआरे एहिमे जे छै बाबा कऽ

तऽ बाबाके कोनो खाली हाथ से लोक नहि चढ़बै छथिन हुनके लेल अहाँके जल फूल सब अहाँके लऽ कऽ आबऽ पड़त तऽ बाबा जे छै अहाँकऽ एक महिना डेढ़ महिनाक अन्दर मे अहाँके मनोकामना पूरा हाँ हाँ बिलकुल ठीक भऽ जेतै अहाँ बिदेश्वर स्थान एगो अहाँके विशेषनीय मतलब बहुतेक उपचार छथिन

तहि दुआरे जे छै अहाँ अतऽ आबि जाउ बिदेश्वर बिदेश्वरमे अहाँ बहुतेक जगह घुमै वाला छै झञ्चारपुर छै उजान चौक छै अहाँ ककरोसँ पुछ्बै बिदेश्वरस्थान जयबाक छै तऽ अहाँ अतऽ आउ हम अहाँके बहुतेक नीकसँ घुमा देब कोइ दिक्कत नहि हाएत बाबा से पूजा पाठ करब आराम से आबि जाएब घर तहि दुआरे जे छै अहाँकऽ कोनो दिक्कत बला बात नहि होयतै अहाँ बाबाके दर्शन करब बहुतेक भीड़ रहै छै किएकि तऽ बाबासँ पूरा आदमीकऽ भरोसा रहैत छै जनताके भरोसा रहैत छै तहि दुआरे अहाँ आउ अतऽ उतरि जाएब हमर नाम कहि देबै कि हम फल्लाँ बिदेश्वर स्थान जयबाक छै तामे अहाँ गाड़ी पे चढ़ि कऽ आबि जाउ